ہیلو نفیس آپ اب تک کہاں ہیں آپ گاڑی لے کر اب تک کیوں نہیں پہنچے میں نے دو گھنٹے پہلے ٹیکسی بک کی تھی اور یہاں میں بہت دیر سے کھڑی ہوکر آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور مجھے بہت ہی ضروری کہیں پہنچنا تھا لیکن آپ اب تک مجھ سے صرف بولے جا رہے ہو کہ میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں مجھے پلیز آپ ابھی کے ابھی اپنی لوکیشن بھیجیں اور بتائیں آپ کب تک آئیں گے پلیز میں جبھی مانوں گی جبھی مجھے یقین آئے گا کہ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہو نہیں تو میں کوئی اور ٹیکسی بک کر کر یہاں سے چلی جاؤں گی اور آپ کی شکایت بھی کروں گی پلیز بتائیں آپ کہاں پر ہیں ابھی اسی وقت